आंहा जिउआव मोनसे गोबां जेंना जादों बे जेंनायानो जाहैबाय आङो नै रोजा जिथाम माइथायाव आंनि दि एल एद लानाय समाव दि एल एदखौ जेब्ला आं लायो अब्ला आंहा न'खरनि खामानि फारसेथिं गावनि फरायसालियाव गथ'फोरखौ फोरोंहैनाय खामानि फारसेथिं गावनि दि एल एदनि फरायनायनि खामानि गोबां एसाइनमेन्ट लिरनाय बायदिसिना आखिनानै हैनांगौ बायदिसिना खामानि आरि जादोंमोन दा बेफोरबादि खामानि जानायनि गेजेरावब्लाबो आङो आंनि समफोरखौ दिहुन्नानै हर सान मिथिया खामानिफोरखौ मावनानै मोनफ्रोमखौबो आङो फुरायै जाफुंसार खालामदों दा बेफोरबादि गोबां जेंनाजों जोङो जिउ आव मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बेफोरनि गेजेरावबो समफोरखौ दिहुन्नानै समफोरखौ दिहुनथारनानैब्लाबो गावनि खामानिखौ मावनो गोनां जायो बानाय गैया मोजामनाय गैया बेफोरबायदिनो आङो आंनि गोबां जेंनाफोरखौ फोजोबनानै आंनि फरायनायखौबो फोजोबदों